مجھے رننگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے رننگ کرنے کے میں دوسروں کو بھی بہت زیادہ مشورہ دیتا ہوں اور رننگ کے فائدے بھی بہت ہے رننگ کرنے سے آدمی فٹ رہتا ہے پورے دن اس کے پاس سستی نہیں آتی اور وہ چست پھرت رہتا ہے اور سب سے مین بات اس کی تندرستی بہت اچھی رہتی ہے بیمار نہیں پڑتا بار بار ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا اس کو رننگ کرنا چاہیے رننگ کے فائدے سننے چاہیے رننگ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے رننگ کے سارے مشورے لینے چاہیے دوڑنے والوں کو دیکھنا چاہیے کیسے دوڑتے ہے کیسے رننگ کرتے ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رننس میں مجھے سب سے زیادہ پسند اسین بولٹ جوسن بلیک ہے تو ان ان لوگوں کو دیکھا کرو یہ کیسے دوڑتے اور کیسے انہوں نے اپنے عام روز مرہ زندگی میں دوڑنے کے معمول بنا رکھے ہے